हमरा सबके घर मे जे मसाला के प्रयोग होए छै ओहिमे हल्दी जीरा धनिया ईसब बहुत सामान्य तरीक़ा सॅं अवेलबल भए जाइ छै आओर खानो सब स्वादिष्ट बनै छै शरीरों मे पौष्टिक पहुँचाबै छै आओर जे कुछ अवेलेबल नहि रहै छै तऽ ओ ओकर सबके तऽ हम नाम नहि जानै छी आओर जे चीज यूज़ करय वला छै लगभग हमरा हिसाब सॅं सब समान उपलब्ध भए जाइ छै आओर जतय भी मसाला छै सब चीज उपलब्ध भए जाइ छै तऽ ओकरा सबके हमरा सबके दिक्कत नहि होए यऽ खानो टेस्टी बनैया आओर अच्छा बनैया